जी हाँ मैं एक शेयर बाजार के बारे में जानता हूँ उसमें क्या होता था मैं पहले पहले पैसा लगाया था तो उसमें कभी पैसा जब बढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था फिर अचानक से घटने लगा बहुत खराब लगा बढ़ रहा था बढ़ रहा था मुझे बहुत खराब लगा बट रिस्क था इसमें बहुत लेकिन बहुत मजा आ रहा था इस शेयर में शेयर बाजार में बहुत ही आनंद आ रहा था इसमें थोड़ा रिस्क भी है बात ऐसे रिस्क अगर से हम लोग लेंगे नहीं तो पैसा कमा नहीं सकते कोई भी रहे चाहे बिजनेस वगैरह रहे कोई भी अगर से रिस्क लेंगे नहीं तो हम लोग पैसा कमा नहीं सकते हैं और ये भारत में भी बहुत सारे शेयर एप है जो डीजिल एप के नाम से जाने जाते हैं और जिसको इसके जरिए शेयर बाजार का पैसा लगाया जाता है और और अधिक से अधिक मात्र में लोग इसमें भाग लेते है